हमर ई जे दुनिआ छै ई तऽ प्राचीन काल प्राचीन कालसँ छै बहुत पहिलेके जमानासँ जहिया कि हमसभ सुनबो नहि केलियै आ हमसभ जे किताबमे पढ़ै छियै जेना इतिहास सभमे ओहिमे पढ़ै छियै कि ई जे ई मानव जे छै ई लोकसभ ई केना एलै हँ केना ई एकर उत्पत्ति भेलै हँ लोक कहै छै कि ई जे मतलब समुद्र सँ एलै केओ कहै छै जे मतलब एकटा मानव एलै ओहिसँ मानवके विकास भेलै एखन तक जे छै प्राचीन कालसे जे होइत एलै एखन तक भय रहल छै मानवके विकास ओहिसँ मानव जे छै बढ़ल जा रहल छै आर जे छै भारतमे आर जनसँख्या भी बढ़ल जाइ छै जेनाकि ई सभ तऽ मानवके तऽ विकास भेबे केलै आब जे छै जेना पहिले तऽ मोबाइल किछु रहबे नहि करै पहिले घरो सभ लोकके झोपड़ी बनल रहै आब तऽ धीरे धीरे मानव से लऽ कऽ इलेक्ट्रॉनिक चीज जते भी छै सभटाके विकास भेलै हँ मोबाईल कम्पनी बड़का बड़का कम्पनी सभकेँ विकास भेलै हँ हँ ओहि विकास सॅं जे छै ओहि विकास सॅं तऽ मानवकेँ तऽ कनि सुख हेबे ने करतै ओहिसँ सभ मानव हमरे टा नहि सभके मतलब सुख छै आर ओ सुखसँ हमरा बहुत खुशी होइया आओर हमरा ई आबकेँ जे समय छै आबकेँ जे जिन्दगी हमर सभकेँ छै ओ हमरा सभकेँ बहुत नीक लागैयऽ